دہلی میں کاروباری شعبہ پریشانیوں اور رکاوٹوں سے بچنے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کر حکومت سے بات کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلا جائے پریشانیوں سے کیسے نکلا جائے